एक समय छलै जहन रैयाममे चीनी मील छलै तऽ अहाँके सभसँ अधिक गन्नाके खेती कयल जाइ छलै जहन ओ मील ध्वस्त भऽ गेल तहन लोक चावल दालि गेहूँ रङ्ग बिरङ्गक दालि राहरिके आओर ओकरा बाद जाकऽ खेसारीके मूँगके जकरा इम्हर लोक मिथिलामे खेड़हि सेहो कहै छै मखानके ई सभके खेती केनाइ चालू कऽ देलखिन लेकिन मुख्य तौरपर जखन चीनी मील छलै तऽ सभसँ अधिक लोक गन्नाके खेती करै छलखिन